हमारे क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय कृषि है कि यहाँ की आधी आधी से ज़्यादा आबादी इस कृषि पर आधारित है यहाँ तरह तरह की कृषि प्रणाली को अपनाकर कृषि क्षेत्र में कृषि जैसी कार्य को किया जाता है यहाँ ऋतुओं के अनुसार कृषि की जाती है जैसे खरीफ़ फ़सल ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है तथा रबी फ़सल बसंत ऋतु में की जाती है यहाँ की कृषि प्रणाली इतनी अत्यधिक शोभनीय है जिसे देखने के लिए शहर के पर्यटक यहाँ आते हैं यहाँ अत्यधिक मात्रा में उपज बढ़ा है कृषि की उपज बढ़ाई जाती है जिसे कृत्रिम तरीक़ों तकनीकी व्यवस्था का उपयोग करके कृषि की जाती है कृषि कर यहाँ की अत्यधिक आबादी कृषि पर तथा कुन अन्य और ब्यवसाय पर आधारित है जैसे मिट्टी का बर्तन बना कर अपनी आजीविका को चलाना लकड़ी के जैसे फर्नीचर के व्यस्त को कर के अपनी आजीविका चलाना अत आदि कार्यों को करके यहाँ के लोग अपनी आजीविका को चलाते हैं लेकिन कृषि क्षेत्र अत्यधिक आबादी में होने के कारण यहाँ वह कि वह फ़सल की उत्पादकता अधिक होती है जो पूरे भारत में निर्यात किया जाता है यहाँ